روزانہ کی بنیاد پر میں جو سوشل میڈیا پلیٹفارمس استعمال کرتا ہوں ان میں یوٹیوب فیس بک واٹس ایپ انسٹاگرام اور کبھی کبار ٹویٹر شامل ہے یہ پلیٹ فمس کیسے مددگار ثابت ہوئے دنیا سے جڑنے میں مدد یوٹیوب اور فیس بک جیسے پلیٹفام نے مجھے دنیا بھر کی مختلف ثقافتوں مذاہب رسم و رواج اور زبانوں کو سمجھنے میں مدد دی میں مختلف ملکوں کے حالات تاریخ تعلیم اور روز مرہ زندگی کے بارے میں جان سکا اظہار رائے کا موقع سوشل میڈیا نے مجھے اپنی رائے خیالات اور تصاویر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع دیا جس سے اعتماد میں اضافہ ہوا خبریں اور معلومات فیس بک اور ٹویٹر پر روزانہ ملکی و غیر ملکی خبروں سیاسی تبدیلیوں اور سائنسی دریافتوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا تعلیم اور سیکھنے کا ذریعہ یوٹیوب پر تعلیمی ویڈیوز دیکھ کر مختلف موضوعات پر جانکاری ملی جیسے زبانیں فوٹوگرافی اسلامی تعلیمات وغیرہ